پرسنلی میں نے کبھی دور رہتے ہوئے اپنے گھر کی نگرانی کرنے کے لئے کوئی سکیورٹی سسٹم کا استعمال تو نہیں کیا ہے لیکن ہاں اُن کی اُن کے تکنیکی جو فائدے ہیں اُس کے لئے لوگوں کو اُن کی طرف دھیان دینا چاہیے اور اُن کا ستعمال کرنا چاہیے